नमस्ते हाँ प्रोग्राम करते हैं हम लोग ठीक है ठी बताइए ठीक है राधा कृष्ण की जोड़ी चाहिए हाँ हम लोग भक्ति लाइन में करते हैं हम लोग चार लोग हैं राधा कृष्ण बनते हैं आपको क्या करवाना है अच्छा है ठीक है

ठीक ठीक है तो आपको राधा कृष्ण की जोड़ी चाहिए और किसकी चाहिए अच्छा हम लोग लड़की लोग है हम लोग चार लड़कियाँ हैं राधा कृष्ण बनते हैं गौरी पारवती बनते हैं जो आपको अच्छा लगे हाँ जो आपको अच्छा लगे उसको बताइएगा हम लोग करेंगे राधा कृष्ण बनेंगे डांसिंग करेंगे अच्छा आपको भक्ति लाइन ज़्यादा पसंद है

अच्छा आपको डिस्को उस्को नहीं पसंद है ना हाँ तो भक्ति लाइन में भी हम लोग भी रहते हैं और जो आपको पसंद आए राधा कृष्ण की जोड़ी गौरा पारवती की जोड़ी गणेश लक्ष्मी जी की जोड़ी जो अच्छी लगे आपको वह बताइएगा हमको हम लोग एक डांस का पाँच हज़ार रूपय लेते हैं नहीं इसमें अब तो हम लोग रात भर करेंगे आपके यहाँ प्रोग्राम तो पाँच हज़ार तो लेंगे ही नहीं नहीं कामों बेशी कितना कराना चाहती हैं आप अच्छा ठीक है तो पाँच हज़ार देंगी ना आप अच्छा तो ठीक है तो हम लोग को पाँच हज़ार चाहिए आप जैसा करवाना चाहती हैं हम लोग वैसे ही करेंगे भक्ति लाइन ही करेंगे ठीक है हाँ सब ठीक है तब अब रख नमस्ते